प्रणाम सर हाल चाल तऽ ठीके यए बहुत दिनके बाद एलियैए हँ गाड़ियोके स्थिति तऽ बहुत पुरान भए गेल हँ अहाँके पता अइ कोन कोन पार्ट एकर खराब भेलै की चेक कराबऽ पड़तै ओ

हँ से तऽ बात छै तैयो तऽ उएह बढ़िआँसँ एकरा चेक करय पड़तै आरो मिस्त्रीसभके बजाबय पड़तै तऽ हमरा लागैए एकर इञ्जनेमे खराबी भेल हँ काहेकि बेसी पानि तानिमे चललए हँ ई कखनहु कालके होइत छै गाड़ीके सर्विसिंग सर्विसिंग माँगैत हेतै एहिपर ध्यान नहि देने हेबै एहिसभ बातपर ओ

हँ हँ हँ एकर मोबिल एकर मोबिल तोबिल चेंज क्लच ओकर प्रॉब्लम देखय पड़तै की छै नहि छै तकर बाद

हमरा हिसाबसँ लगैए की जे तीन चारि हजारके आसपासमे अहाँकेँ खर्चा पड़ि जायत ओ नहि सामानके तऽ एना ठीक करेबै कि कमसँ कम चलबो करब कनिटा बेसी दिन तक तऽ बढ़िआँ रहतै नहि नहि एहन तऽ हँ हँ कनिटा ध्यान हँ हँ

हँ एना ठीक करनाइ छै जे बेसी टिकाउ होय आ कम खर्चीला हो

हँ हँ

ठीक छै अगिला दिन प्लान फेर करैत छी तऽ गाड़ी लऽ कऽ आबू अगिला दिन अहाँ ठीक ठीक ठीक ठीक